अगर गाते समय सहयोग की बात की जाए तो सहयोग बहुत तरीके से किया जाता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ सहयोग की ज़रूरत होती है लेकिन अगर हम बात करते हैं तो जब हम गाना गाते हैं तो जो संगीतकर है उसके एक तो निर्देशक के अनुसार उनके निर्देशों का पालन कर कर या सुर और ताल में गाकर उनका सहयोग करते हैं